हय सोनिया शिरसताक हांवें लायव्ह आयकलां ताका आयकना फुडें म्हज्या हाताची ल्हंव उबी जाली आतां म्हाका ब्रायन एडमाक आयकपाची चान्स मेळटा डिसेंबराचे सतरा तारखेर ताजो कॉन्सर्ट आसा तो आख्या संवसाराक फामाद गायक म्हण वेता